आंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोननाय रेसिफिआनो जाबाय दाव दाव होननानै बुङोब्ला दाव ओंख्रि होन्नानै बुङोब्ला आंनि ओंखाम उखैनायानो माने एसे उखौना थानायानो गोबां जाहोयो दाव ओंख्रि होनबाथाय आङो बुंनो नांला आरो आंनि रेसिफिआ दावजों सबाय

आं दावजों सबाय संनायखौ आंनि आबैनि संनायखौ आं बांसिन माने गोथावसिन मोनोमोन मानो होनोबा गोदो बर'फोरा जे पियर मोनसे नेटसारेल मसालाफोरजों जे सङोमोन जेरै गंगार दुन्दिया एदिनो आरो रुसुनफोर होनानै सङो थावखौ खम थावखौ ओरैनो बेदराव एवफ्रामनायावल' होयोमोन बेदि बाहायामोन आरो आमफ्राय बिब्दिनो सङोमोन रुसुन हायजें ल' होनानैनो बेजोंनो जा गोथाव सङोमोन आबैआ आबैनि माबायावसो आबैनि आखायावसो ना मायो बुंनो हायो खिन्थु आ आबैनि आखायाव मेजिग दंमोन आरो जे बे रेसिफिखौ आं दाबोनो आबैनि बादिनो सङो आरो आबैनि नङाब्लाबो गोथाव जायो आरो संनायाव जानायाव बिनो जाबाय आंनि फेभरेट मानि मोजां मोन्थावनासिन ओंख्रिआ दावजों सबाय बेजों लोगोसे मेवायखौबो होनजायो मेवाय आरो अनला मेवाय मेवाय आरो अनलाखौ आंबो आं जानो गोथाव मोनो बियो आंनि बिमानि संनायखौ साबसिन मोजां मोनो बेनो